आं मोनसे रियेलमि नाइन प्र मबाइल बायदोंमोन जाय मबाइलनि दामा जोबोद गोसाथार रियेलमि नाइन प्र' बेयो आथिखालाव बिराद दाम गोसा इक्सपेनसिपथार नाथाय बे मबाइलावहाय मोन्नैसो नेगेटिभ प'इनसफोर दङ बेफोर जाहैबाय बेनि केमेरा जि कुवालिटि बे मोजां नंबावआ बारा आरो चार्सखौबो जोबोद खम' समाव लायो नाथाय खम' समावनो थांफिनो थ' बे मोनसे नेगेटिभ पइन आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो आरोबाव बे मबाइलनि बे दिसप्ले बाहागोआ गलांनो नागिरो आरो ना गलाङो बेखौ आथा होन्नानैसो लाखिनो गोनां जायो कास्टमारफ्रा एबा बायग्रा जाय बाहायग्रा बिथांमोनहा थ' बिनिखायनो बे रियेलमि नाइन प्र' मबाइलाहाय आथिखालाव बयजोंबो बाहायजानाय अब्लाबो बाहायग्राया बिनि सोमोन्दै नेगेटिभ पइनसफोरखौ मोन्नो हायो जेरै आं दहाय बुंबाय केमेरा कुवालिटिआ मोजां नङा बारा बारा मानि फ्राय मोजां नङा उनाव देमेज जालाङो सावगारिफ्रा लोगोसे बेटारी चार्जआबो थाब खमालाङो बिनिफ्राय बिनि जि डिभाइज बे डिभाजनि माबायाबो बारा थिक नङा ओंखायनो बे मबाइलाहाय एसे बाहायनायाव उसुबिदा फैयो उनाव हें जाबाय थायो आरो ना बे मबाइला बांसिनानो हें जायो बेनिखायनो बे मबाइलखौ जाय बिथांमोनहा बाहायदों बे बिथांमोनहा बिनि गेजेरजों बेरफोरबायदि प्रब्लेमजों बुगिनांगौ जायो